लो नमस्ते भाई साहब हाँ कहते हैं जो हमको या हम बोल रहे हैं मान लीजिए न तारा मोहनपुर से हमको साइकल लेना है साइकल साइकल बच्चा सब के लिए कम्पनी जो चलता है वह कम्पनी तर कोनो खराब रहता है सब तो सही हैं जो बन्हिया हो अच्छा हो जिसका क्वायलिटी अच्छा हो ज़्यादा दिन टिके वह तो जैसे लड़का के लिए भी साइकल आता है लड़की के लिए भी साइकल आता है और बच्चे भी छोटे छोटे जो बच्चा होता है तीनों में से एगो एगो ले लेंगे सुनिए न बड़के के लिए भी एगो ले लेंगे और छोटके के लिए भी एगो ले लेंगे और एक लड़की है उसके लिए भी ले लेंगे आ पैसा कितने छः हज़ार छुटकी के अच्छा वह दूसरा का वह आ तेसरका के सही रेट आप नहीं लगा रहें आपको बेचने का मन नहीं है नहीं आपका कहना ठीक है आप तो सोचते होगे कि हमको जितना मुनाफ़ा हो जाएगा उतना बढ़िया होगा देखिए हम बताते हैं रेट आपको सुनिए हम तीन गो लेंगे न बड़का बच्चा के लिए लेंगे बरकी साइकल तो सो चार हज़ार देंगे और तेसरका को लड़की के लिए तीन हज़ार देंगे सुनिए मेरा बात और छुटका जो होता है बउआ सब को खेलने वाला उसको दो हज़ार रुपया देंगे अब बोलिए आप हाँ बोलिए कम कैसे बताए हैं कम कैसे कक मान लीजिए चार हुआ इसके बाद तीन हो गया दो हो गया चार तीन सात हो गया वह दो नौ हो गया बाप रे नौ हज़ार रुपया कम हुआ वह दीजिएगा कितना में बोलिए दीजिएगा कितना में वह एक्के बेर तीनों के दाम आप बोल दीजिए हाँ त ठीक है दे देंगे रेंजर साइकल दीजिएगा पाँच हज़ार दे देंगे पह रेंजर को आ सब अपना

टोटल तीनों मिला कर दस हज़ार रुपया दे देंगे ओके